नमस्ते हमरा घरमे ने शादी होयतै वीडियो कैमराके जरूरी है दू चारि आदमी ने भेजवा देबै हरदी मेहदी शादी तऽ कोनो अच्छा जगह पर ने फोटो बनेके चाही अच्छा जगह पर ने फोटो बनेके चाही पाइ कतेक लेबै नहि करबै कम जगह हम पता कयने छलियै कम कहलखिन सबटा चीजमे ने अहिंँके ढ़ूरैत छी तऽ पाइ कम कऽ देबै कैमरा कै गो भेजबै हँ दू गो की तीन गो अहाँ देखि लिऔ अपना हिसाब से हमरा कैमरा ने नीक बला चाही घटिआ कैमरा नहि भेजब फोटो अच्छा आबेके चाही फोटो नहि बढ़िआँ बनेबै तऽ पाइओ नहि दैब ओ सही रेट बतैऔ ने पाइ कतेक लेबै हँ

फाइनल कहिऔ दाम फाइनल कतेक देब पाइ

ठीक है